देखु हम बच्चामे बच्चा सभके सङ्ग खेलय कुदय लै जाइ रहियै नदी नालामे तैरय लै सीखय रहियै तैरय लै सीख गेलहुँ हाथ पयर चालू कएके हाथ चलाना पयर चलाना तैरना शरीर ओइसँ की होइ अछि कि हमर शरीर स्वस्थ रहैये तन्दरुस्त रहय छी अइ खातिर एक युगो भए गेल हम सभ अखैनो जब बरसा होइए तऽ नदी नालामे पोखैरमे जाइ छी तैरेके वास्ते हेलयके वास्ते अइस की होइ छै कि हम सभ स्वच्छ रहय छी अइ खातिर हमसभ बराबर हर साल बरसाके समयमे हमर बगलमे पोखरि अइ पोखरि अछि ओइ पोखरिमे स्नान करय लै गेलहुँ स्नान भी कयलहुँ आओर योगा भी कयलहुँ तैरय खातिर पयर हाथ सभके जरूरी पड़य छै तैरयके वास्ते तऽ हम सभ बहुत प्रयास कएके ई तैरयके वास्ते सिखलहुँ बच्चेसँ आओर अब एखनो जे हम सभ तैरय छी अइमे कोइ तरहके दिक्कत नहि अछि हम सभ बहुत नीकसँ तैरय छी हेलय छी पानिमे खेलय छी कुदय छी बच्चा युवकके सङ्ग हम सभ बहुत अच्छा ढङ्गसँ तैरयके जानय छी कोनो बाढ़ो ताढ़ यदि आबि जायत तऽ हमरा सभके कोनो दिक्कत नहि अछि कि हम सभ डुबियै जायब कोसी माँके दयासँ कोनो तरहके दिक्कत नहि होइए हम सभ खूब बढ़िआँसँ तैरयके लिये जानय छी तैरय छी हेलय छी सभ बच्चा सभके सङ्ग बूढ़ जवानके सङ्ग सभके सङ्ग खूब अच्छासँ तैरयके लिये जानय छियै अइमे कोइ दिक्कत नहि होइए हम सभ बहुत बढ़िआँसँ ई योगा कए रहल छी आओर सवेरमे भी उठिके घुरय फिरय लै गेलहुँ प्रयास करलहुँ जोगार करलहुँ दौड़लहुँ अच्छासँ कोनो काज भी कयलहुँ हमरा सभके कोनो दिक्कत नहि होइए तैरयमे नदी नाला पोखरिमे कोइ दिक्कत नहि होइए खूब बढ़िआँसँ तैरयके लिये जानय छी हेलयके लिये जानय छी पयर हाथ चलबैके लिये जानय छी खूब बढ़िआँसँ कोनो टेन्शन नहि होइए हम सभ बढ़िआँसँ योगा